मैं एल जी कंपनी जो लैपटॉप वर्तो हुओ जेके तव्हांजी कंपनी मां ही वर्तो हुओ त हू मोबा हू लैपटॉप इलाही ज़्यादा सुठो हुओ सुठो आहे हुनजो बैट्री बैकअप बि इलाही सुठो आहे बल्कि हुन में स्टोरेज लैम बि इलाही सुठो आहे जंहिं जी वजह सां मां जेतिरो बि कुझु हुन में डाउनलोड कंदी वञा थी कंदी वञा थी त हुन में सभु कुझु आसानीअ सां डाउनलोड थींदो वञे थो त मांखे कंहिं बि तरह कि जी हिन में परेशानी नथी थिए ब्लकि मां ऑनलाइन वर्तो हुओ बिना ॾिसी मिपुल बिना ॾिसे वर्तो हुओ तॾहिं बि इहे मतलबु लोपटॉप मूंखे इलाही सुठो मिलियो आहे तव्हांखे मां हिन शइ जी शुक्रगुज़ार आहियां कि तव्हां मूंखे जेको बि ऑनलाइन जे थ्रू ॾेखारियो हुअव लैपटॉप उहो ई मोकिलियो अथव जेको मां पसंदि बि कयो हुओ कलर बि उहो ई पसंदि कयो हुओ ओर डिज़ाइन बि जेको पसंदि कयो तव्हां बिल्कुलु सही मोकिलियो अथव बल्कि मां पंहिंजे दोस्तनि खे बि ॿुधायो कि जॾहिं बि हाणे मोबाइल लैपटॉप वठिजो त हिन ई कंपनी खां वठिजो ताकि तव्हांजो लैपटॉप बि सही तरिक़े सां हलेव